आथिखालाव गथ'फोर गेलेग्रा गोदान गेलेमु मुवाफोरा जाहैबाय हौवासा गथ'फोरनि थाखाय फुटबल हिन्जावसा गथ'फोरनि थाखाय खाबादि बिदिनो हकि हकि आरो खारनाय हाय जाम लं जाम गोबां फुटबल बिदिनो बिदिनो दाब्लिउ दाब्लिउ गेलेनाय गथ'फोरनि गेलेनाया गोबां दं बेफोर खेलाखौ गेलेब्लाबो जोंहा जोंनि गेलेनायनि थाखाय जोंहा देहा मोदोम गासै एक्सारसायज गोग्गो देहा थायो बेनिखायनो जोङो खेलाखौ गेलेनो नांगौ जोङो उन्दै उन्दै दानि गेलेग्रा मुवाफोरखौ जोङो गासै गथ'साफोरखौ गामिनि उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौनो गेलेनो होनांगौ बिनि देहायाबो मोजाङै थायो गोग्गो देहा थायो जोङो गोबां बिथिङावनो खेलाखौ गेलेनानै जोङो बिनि बे खेलाजोंनो जोङो मोजां जालाङो साक्सेस जालाङो बेनि थाखाय मोजां नाम खामायनो हायो जोंहा खेला गेलेनो थाखाय जों बयबो गोसो गुदुं जानांगौ जोंनि खेला गेलेनो हायोब्लाबो जोंहा जोंनि देहा मोदोम गासै गोग्गो जायो जों बे खेलाखौ गेलेनो थाखाय गासै गामिनि मानसिफ्राबो हौवासायानो जा हिन्जावसायानो जा खेला गेलेनो थाखाय गोसो गुदुं जानानै बे खेला दुलाफोरखौ गेलेनो नांगौ जोंनि गेलेनायनि बे खेला गेलेयो नायाव जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो जोंनि खेला गेलेग्रा गथ'फोरनियाव बेमार आजाराबो गोबां खम जायो बेनि थाखायनो जों बयबो खेला दुलाखौ गेलेनो थाखाय आग बारायनानै गोसो गुदुं जानानै खेलाखौ गेलेनांगौ अब्लासो जोङो देहाखौ गोग्गो लाखिनो हायोष बेनिखायनो जोङो गामियाव गोरों गोरों गथ'सा गेलेग्रा खेला गेलेग्राफोरनियाव सोंनानै बिसोरनिफ्राय रोंगौथि लानानै जोङो खेलाखौ गेलेनांगौ बेनिखायनो जोङो बे खेलाखौ गेलेनायनि थाखाय आङो गोबां खावलायनाय जाबाय बेखिनियानो आं बुंनाया